آپ کے زمانے میں بہت اچھا آدمی کو آسان ہو گئی ہیں گاڑی کے گاڑی سے آدمی جہاں مرضی وہاں چلا جاتا ہے پہلے کا زمانے میں جو پیدل چل رہا تھا پیدل جا کر کے یہاں سے سہرسہ جاتا تھا سپول جاتا تھا جہاں مرضی تہاں جاتا پیدل اب تو گاڑی سے گاڑی ہو گیا ہے چار چکا ہے یا تھری ویلر ہے یا اسکارپی ہے جو مرضی اس سے آدمی جہاں مرضی تہاں چلا جاتا ہے بہت آسان ہو گئی ہے اب جو ہے تو ہوائی جہاز سے آدمی دو گھنٹے میں کہیں پہنچ جاتی ہیں پہنچنے میں ٹائم نہیں لگتے ہیں پیسہ جو لگتا ہے لیکن ٹائم سے آدمی پہنچ جاتے ہیں جتنے جلدی ہوتا اتنے جلدی پہنچ جاتے آدمی اب کے زمانے میں بہت آسان ہو گئے ہیں بہت آسان جہاں مرضی جہاں جاؤ جہاں مرضی تہاں چلا جاؤ آ پہلے کا زمانے میں جو ہے پیدل چل کر کے پیدل یہاں جاؤ وہ گاؤں جاؤ جاؤ جہاں مرضی تہاں جاتے پیدل اب تو جہاں جاتا گاڑی سے یا موٹر سائیکل یا جو گاڑی ہے ترت آدمی پہنچ جاتی ہے